وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے جی آپ کے کینٹین میں سامان اچھے اچھے ہیں کھانے کے چاول ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے ڈش ہیں لیکن ایک کام کریے آپ اپنی کینٹین میں بریانی قورمہ زردہ ان سب چیز کا اجارت کریے اور آپ نے ایک قورمے کے طرح ڈش بنائی جاتی ہے گوشت کا سالن اس میں تری بہت ہوتا ہے تو کسٹمر اس سے بھاگتے ہیں تو میری رائے یہ کہ اگر آپ کو اپنا کینٹین چلانا ہو تو بہتر یہ کہ آپ اپنے کینٹین میں بہت سے سامان ایڈ کریے بہت سے ڈپ ایڈ ایڈ کریے تاکہ آپ کے پاس کسٹمر آئیں کھانے کے لیے اور آپ ہم اگر یہاں سے اچھے سامان ہمیں ملیں گے کھانے کے لیے بہت اچھے ڈش آپ بنا کے اگر دیتے ہیں تو ہم جائیں گے کل اپنے جگہ پہ تو وہاں بھی بتائیں گے پھر وہاں سے بھی لوگ آپ کی کینٹین میں آئیں گے کھانا کھانے کے لیے اگر بہت اچھے اچھے ڈش ہوں گے تو تو اس مشورے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ آپ ہماری بات مان رہے ہیں اس سے مشورہ دینے سے ہمارا مشورہ دینے کا مطلب یہ کہ آپ کا فائدہ ہمارا کیا ہم مشورہ دیں گے آپ کا فائدہ ہوگا آپ کے گراہک دوکان میں زیادہ گاہک آئیں گے آپ کا کاروبار چلے گا ہمارا کام تھا مشورہ دینا ہم نے آپ کے دوکان میں ابھی کینٹین میں بیٹھ کے ڈش کیا ہے کھایا ہے اس سے محسوس کیا کہ کچھ کمی تھی آپ کے اس میں اسی لیے ہم نے آپ کو مشورہ دیا جی جی تو آپ مانیں گے نا اس بات کو کہ ڈش بنانا ہے بہت اچھے اچھی چیز رکھنا جی جی سر ایک بات اور ایک بات اور آپ کو بولنی تھی آپ کی اس میں صفائی تھوڑی ٹھیک ٹھاک اور ہونی چاہیے صفائی اتنی خاص نہیں رکھتے ہیں تو آپ اپنے ٹیبل کو اپنی کرسی کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ کوئی گاہک آئے کسٹمر آئے تو وہ دیکھ کے بھاگے نا اس کو عجیب سا نہ لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جی تو مانیں گے آپ میری بات ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں السلام علیکم